हेल' औ फिथा सावगासिनो मागोनि

नै आंनाबो अबेबा माबाया जायाखै सिथावा जायाखै आं सिथावखोनो बारा सावनो रोङा फिथाखौ इसे मोजां जादों आंना जानायालाय फिथाया खिन्थु बे माबायानो जायाखसै सिबिंआबो एवनायानो जायाखै आंना बेखायनो सिथावा इसे प्रब्लेम जाबाय मा

बिदिनो सावबाय मा होनोमोनलाय बे गाहायाव दोननानै ओरै जे माबाखौ मा होनोमोनलाय सिखौहाय ओरै खोबनानै जे माबायाव मा होनो बेखौ खिथ्लि नि मोखाङा बेजों सावबाय औ ओं ओ दे जा नोङो नोंना नोंना फिथाया जायाखैबा आंनाबो सिथावा जायासै नोंना सिथावा इसे जाबाय ओमफ्राय जाफैलायनो फैबानो जाबाय होमबालाय जायाखैबा ओं हो हो औ बिदिनो आंनाबो जाजोबासै जानो मिनिनोसो ओंखारलायलांबाय आंथ' आंनि बानायनायखौनो जेब्बो जायाखै खावख्ला खावख्लिसो जालाबायदों सिथावआनो औ दे औ औ दे ओं